हम ख़ास करके जो है फल में आम लीची आम लीची अमरूद केला केला कटा ये सब का बज़ार लाए हुए हैं और ख़ास ख़ास तौर पर बेलों की बात है बेलों जो बेल जो है पहले बेल की गाची हम लोग के घर के आस पास थी लेकिन अब कम हो गया है लोग लगाना नहीं चाहते लेकिन वह बेर खाने से शरबत और हम लोग पीते थे पीने में बड़ा ही हमें स्वादिष्ट लगता था अभी बेल का बहुत पत्ते का भी बहुत रोग में रोग पत्ते से बहुत उपचार होता है

और इस सब में हमको काफी मनाफ़ा होता है मुनाफ़ा होने के कारण हम लोग अपना जीविका पालन चलाते हैं और अपना काज करते हैं

हम लोग को सभी फल खाना चाहिए इसके झड़ झंका फल होता आदमी सब खाने से हमारे ही शरीर में सब प प्रकार का जो है भी विटामिन मिनरल जो है सब ना प्राप्त होता है इसलिए हम लोग फल लगाना अनिवार्य समझते हैं बेल लगाना अनिवार्य समझते हैं और और वृक्ष रोपोन और फलदार वृक्ष लगाने से हम लोग को हवा का भी संतुलित होता है वातावरण वाता वातावरण और बड़ा प्रभाव पड़ता है फल तो होता ही है लकड़ी का दाम क़ीमत तो मिलता ही है और साथ साथ हम लोग को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाभदायक है घर के आस पास घर के आस पास वृक्ष होना चाहिए जिससे हम लोग को शुद्ध हवा भी चाहिए और ठंडा भी चाहिए इसलिए हम लोग घर के आस पास अपने बग़ीचों अपने खेत खलिहानों में पेड़ पर या किसी ज़मीन में ख़ासकर हम लोग लकड़ी के भी लिए भी लगाते हैं लग गाते हैं और लगाना चाहिए इससे हम लोग का कोई नुक़सान होने वाला नहीं है यहाँ तक कि हम लोग के स्वास्थ के लिए रुपया पैसे के लिए भी हुम लोग को बहुत इससे इससे सहयोग होता है इसलिए हम लोग को हम लोग को बेल हो आम हो लीची हो कटहल हो जितने भी प प्रकार का जैसे सागवान सखुआ हुआ हुआ इस सब का लकड़ी बगे मगे दाम का फेटि फेटि का लकड़ी आया है वह सब मदार वृक्ष लगाना चाहिए यह नींबू का भी बड़ा योगदान है नींबू भी बहुत